वार्षिक यात्रा मेला दुर्गा पूजा आश्विन महिना शुक्ल पक्षमे होइत अछि आओर ई दस दिन तक माँ दुर्गाके पूजा कएल जायत छनि एहि अवसरपर हमर बचपनके जे स्मृति अछि ओ हम ई स्मरण करै छी जे मेला देखैके वास्ते अपन एक दू सङ्गीके सङ्ग जे दू किलोमीटर पर दुर्गाजीके प्रतिमा बनै छलनि ओहिठाम दौड़ि दौड़िकऽ जाइमे रास्तामे बहुत आनन्द अबैत छल आओर ओहिठाम जाकऽ माँ भगवतीके दर्शन करब साथमे अपन सङ्गीतुरियाके सङ्ग खेल खेलैत मेलाके दृश्य देखैत आओर अनेक प्रकारके जे छै से गीत गाबैत एहिमे बहुत आनन्द अबैत छल आओर साँझके बेर जखन पिताजी बाबूजीसबके सङ्ग जाइके मौका मिलै छल तऽ ओहिठाम गेलाके बाद दर्शन कएलहुँ दर्शनके उपरान्त जे छै से विभिन्न प्रकार मिठाइ खाएब खिलौना खरीदब आओर ईसब बहुत नीक लगैत छल